ठीक छियै पढ़ै मे मोन नहि लगै छै पढ़ै मे नहि मोन लागि रहल छै पढ़ै मे जे नहि मोन लगै छै ओहि के लेल मोन लगबियौ माँ सरस्वती सँ प्रार्थना करू जे अपने के अपने के सरस्वती बिद्या दै के कोशिश करैथि अपने नित उठि सुबह कऽ सरस्वती के प्रार्थना कए कऽ अहाँके जे चीज आबऽ ताहि मन्त्रसँ सरस्वतीके प्रार्थना करैत अहाँ एहि फल के प्राप्त करै के कोशिश करू आओर की कहि सकै छी वएह सरस्वती हाँ तऽ सरस्वतीये जी सँ सँ ओ बिद्या के दानी वएह छथिन हुनका अहाँ जते सेवा करबैनि ओ अहाँके जरूर मेवा दती अहाँ नित दिन सरस्वती के सेवा मे लागि जइयौ सबेरे ठीक छै आओर कोन आओर वएह भोलाबाबाके पूजा करै छी महादेब छथिन महादेबके तुलसीदास कहै छथिन जॅं जप करै कुमारी कुमारी भाग्य मे छिकै त्रिपुरारी आओर जाउ कोनो चीज सँ अहाँ बञ्चित छी तऽ महादेब के एक लोटा कऽ जल दियौन ओ पूरा कऽ दताह की कहलहुॅं कोनो नहि कोनो नहि महादेब सभके तारि दै छथिन महादेब के सेवा करियौन आओर ओहिसँ बेसी जाउ नहि हुअ तऽ कनि सँ कनि बड़ तऽ हेतै शनि दिनकऽ तिल गुड़ पीपर गाछ मे चढ़ा कऽ हुनकर शान्ति करू ओहो ठीके रहतै की आओर की एतेक चीज कयलाक उपरान्त तखने ने अहाँके कोनो अथी एहिसँ जॅं अहाँके सिद्ध नहि भेटतै तखने ने आगा किछो अथी फेर कहब की आब हम राखी ठीक छै ने राखै छी आब रखबै आब आनन्द रहियौ जय बाबा